नमस्ते नमस्ते

मेरी बेटी की शादी है मेरी बेटी की शादी है दीदी तो गरी चाहिए गहना चाहिए पायल उअल चाहिए अंगूठी चाहिए हाँ तो बेटी की मेरी शादी है तो हमको भी चाहिए ना हाँ बिट बेटी की आएँ आ बेटी को सिकड़ी चाहिए अंगूठी चाहिए कान में को चाहिए पायल भी चाहिए सब कुछ बिदाऊँ गहना सब चाहिए ना हाँ ठीक है नमस्ते और बोलिए

हाँ तो मेरी बेटी की शादी है यह सब तैयारी आपकी आप ही को करना ना है हाँ कान में के चाहिए पैर में के पायल चाहिए अंगूठी चहिए आप आप ही को करना ना हैं और बताइए क्या बोल रही हैं जब का आपको एडर होए जब आप कहिए कहाँ पर आना है

बबुरी मार्केट में ठीक है ठीक है नमस्ते ठीक है रखते

ठीक है ठीक है आप बबुरी मार्केट से बोल रही हैं ना

ठीक है ठीक ठीक हम डगरा से बोल रही हैं आप अपनी दुकान बताइए आप अपने दुकान का पता बताइए ठीक है